हैलो राम राम जी हैलो आहो सर में सांबा डिस्ट्रिक्ट दा रौह्ने आह्ला सादे ग्रांऽ दा बंदा आं साढ़े ग्रांऽ बिच बिजली पानी दी बड़ी प्रॉब्लम आवा दी ऐ पानी बिजली बी बहुत घट्ट आंदी ते रातीं बिजली गै निं आंदी ते कन्नै लोकें ई मच्छर कट्टी खा दा ते थाह्नूं फोन कीता की साढ़ा मसला हल्ल करो अस बी सारवा ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले आं सांबा डिस्ट्रिक्ट आं ते साढ़े ग्रां च होर बी बड़ी दिक्कत आवा दी गल्लियां टुट्टी दियां निक्की निक्की गलियां गौरमेंट कुछ करा दी निं ऐ ते ग्रां दी शिड़कां टुट्टी गेदियां ते ग्रांऽ च ना किश चलो ञ्यानें गी खेल्लने गी जगह होई जा ओह्बी नेईं ते ना गै कोई तलाऽ साढ़ी इक्क दाती ऐ ओह् उत्थें टुट्टी दी दाती बी निं बनाई ना उत्थें जाने दा रस्ता रक्खे दा सुनसान गेदा

साढ़े शमशान घाट निं बने दा ना उत्थें जाने दा रस्ता ऐ ठीक ऐ धन्यबाद ठीक ऐ